मां मतिलबु समाज जे में हिकु मैसेज इहो ई ॾियणो चाहींदो की सभी मिली जुली करे रहो कोई धर्म और ज़ाति हिन सभु जे चकर में न पई करे माण्हूं द पूरे समाज जी तरक्की लाइ माण्हूं सोचे जीअं पूरी स समाज ई तरक्की थींदी त देश जी तरक्की थींदी और ॾाढी मतिलबु दिक्कत आहे ऐं छो की हेतिरियूं बुरायूं आहिनि समाज में त उन खे असांखे सभी कोई मिली करे सॉल्व करिणो आहे मतिलबु इहे कोई छोटो वॾो या ज़ाति और हे सभु धर्म ॾिसी करे न करे एक देश लाइ हिकु समाज लाइ माण्हूं अॻिते अचे और एकदम यूनीटी में माण्हूं कम करे